एह्दे च असेंगी पुच्छेआ गेदा दस कोला बाद दस लक्ख कोला पैह्लैं जेह्ड़े नंबर असेंगी चैत्ता न ओह् असैं सनानें ते मिगी जेह्ड़े नंबर चेत्ता न इक ज्हार आईया पैह्लैं पंजज्हार आईया दस ज्हार आईया इक लक्ख आईया ते पंज लक्ख आईया